हमें गैस सिलेंडर रिपेरिंग करवाना था आपसे तो सुधराए थे पता नहीं कैसे सुधारे आपने नई तो मैडम तो क्या हम गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं सिलेंडर सुधारी ही नहीं आपने ठीक से गैस चूल्हा

तो आपको तो फाल्ट ढूँढना चाहिए

बदल के देख लिए हमने उसमें भी कुछ नहीं कभी आती है गैस की खुशबू कभी नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा

तो फिर हम लाएँ कि आप आओगे तो अच्छे से सुधारना पैसे कितने लगेंगे कम पहले तो कितना ले लिए थे पैसे तुमने उसी में सुधार के दो हम दोबारा पैसे नहीं देंगे नहीं मैडम आपने लिए लिए ले लिए थे पैसे सिर्फ हम बना नहीं पाए एक दो टाइम नहीं बना पाए हम कम फिर भी कितना लगेगा

हाँ अब हम किराया ही लगा लगा कर आएँगे आप आना यहीं सुधारने और क्या क्या लगेगा या गैस चूल्हा बदलना पड़ेगा क्या बटन बदलना पड़ेगा आप उसी के सब चीज देखना

एक चूल्हा मद्धा जलता है एक चूल्हा तेज जलता है जरी में म तेज जलता जरी में मद्धा हो जाता है